हेल्लो बिल्डर बाजै छियै हेल्लो अहाँ बिल्डर बाजै छियै हॅं नमस्कार करै छी अहाँकेॅं कहलहुॅं की हमरा एगो घर चाही बढ़िऑं बला अहाँ के पास एगो घर यऽ ई की लगभग पन्द्रह लाख तक मे मिल जायत प्रोपर्टी मतलब किछु अहाँकेॅं जे पन्द्रह लाख मे मिलतै ओहि सबमे कोन कोन फेस्लिटी सब छै हॅं मतलब पन्द्रह लाख के आस पासमे

बेड रूम अच्छा मतलब टाइलस लागल यऽ ने बढिऑं जेना ठीक छै ठीक छै हॅं

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मतलब बाथरूम लीक उक नहि ने छै अच्छा टंकी आर लागल छै की नहि पानी आर मे दिक्कत नहि ने होइ छै हॅं ठीक छै ओ अच्छा बालकनी यऽ ओऽ मतलब अहाँ के बताबू डील करै लए कहिया आबू हॅं मतलब डील करै लए हॅं कते जाय पड़त फिर भी बताबू देखियौ हम सब मिडिल क्लास के छियै समझलियै एते बजट नहि छै हमरा आर के पास अगर कम दर मे यऽ बताबू

हॅं बस हूँ

अच्छा अच्छा अच्छा मतलब अहाँके पास कोनो कम दर मे नहि मिलत मतलब देखियौ बीस लाख के हमरा ओते बजट नहि छै हमरा पास अभी अहाँ बीस लाख लेबै तऽ हॅं बोलऽ नहि ओ तऽ बात ठीके छै ने अगर पैसा कम मे भय जाइ बात तऽ भैये जेतियै डील कैरिये लेतियै एते आब ठीक छै राखै छी समय आबि कऽ बताबै छी